हलो कहाँ से बोल रहे हो आप अच्छा हाँ वो हमारी कार खराब हो गई थी उसका एंजिन गर्म हो रा खुब बहुत ज़्यादा और ब्रेक भी नहीं लग रहा गाड़ी में उसके हाँ अभी ले कर आएँ हाँ हाँ देख लोगी तो फिर उसको वो बाहर ले कर जाएँ उसमें ब्रेक भी नहीं लग रहा उसके ब्रेक फ़ेल हो गए क्या हो गया है हाँ और टायर आयर भी पंचर हो गए पिछले ऑफ़र चल रहा है क्या तो ये तो और भी अच्छी बात है हाँ वो इस्टार्ट भी नहीं हो रही है कुछ हाँ हो सकता है ओके हाँ ठीक है ठीक है फिर

ओके ओके पेमेन्ट कितनी क्या हो जाएगी उसकी हाँ उसको पेन्ट वेन्ट भी करवाना है थोड़ा

हाँ हाँ हाँ

जी जी जी क्या जी जी देख लेना आप अभी ले कर आ जाएँ हाँ हाँ ठीक है